हमारे क्षेत्र में धार्मिक अवकाश जैसे नवरात्रों पर गणेश चतुर्थी पर और दिवाली पर होली पर यहाँ पर हमारे धार्मिक अवकाश होते हैं और रक्षाबंधन भी पर हमारे धार्मिक अवकाश होता है दूसरा अगर मिठाइयों की अगर हम बात करें तो मिठाइयाँ जैसे की गणेश चतुर्थी पे मोदक बनते हैं और बाकी आपको बर्फी मिल जाएगी नवरात्रों के समय में आपको हर प्रकार की जो हैं वो आपको मिलती है दिवाली पे अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार की जो हैं वो कैंडल्स मोमबत्ती आपको मिलेंगी तो बहुत अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आपको धार्मिक उसमें जो चीज़ें हैं जो खान पान की चीज़ें है वो आपको मिलती हैं